आ वय हांव टॅक्सीसो उलयतां किद्या खूंय वोसपा जाय आमलें तुका हांव शंबर घेता

ना ना तितली हा न्हू पेट्रोल चोयलां तुवें कितू मारोग जाल तो मागीर शंबर म्हळ्यार सारक जात तें ना ना आमगे चोड आसना तेश कोन आमगे थोडी आसता पयली पेमेंट मागी बसीन तेंच जाल्यार बसीन वच तेश कोन जायना ते शेंबर जाता ताकाय कमी करपा मेळणा म्हाका बरें नायटी कोच सोय नायटी सोकोल वोसना हांव आ ओके नायटी नायटी जाता ना ना तेश को जाल्यार कोणाकूय आपोन वोस तूं तुगे कोण सोयरी बी आहाय जाल्यार आनी म्हाका आनी वचपा जायना नायटीया सकोल मागीर तेच जाल्यार तूं बेगीन वोसोन रावपा न्हू बस स्टॉपाचेरूय पयशें नाय जाल्यार तूं कडेन आतां हांव घेवन वोसपा शेकना तुका नायन्टी रुपीज लास्ट म्हणगेले तेज्या हय ना ना आनी उणें जायनाय ना ना जायना आवय ना तूं कोणाक इन्सान चोय नायटी आसा कोज कोण व्हरपा ना तुका माज्जोडा सावन मारगांव जाल्यार तेश कोन थोडी ना तेश कोन आसना तें शेंबर म्हळ्यार शेंबरू जालें तुका नायटी केलाय तुक मु केला पणे नंबर दिल मुगो तुका केलाय आदवायज हांव कोना तेश कोन नायटी हूंय हा तूं आतां सद्या हुय हा हुंय माजोड हुंय चरची कोडे आ बरें तूं मातसो लागीं यो मुखार यो चलत मागीर थिंगसो घेता हांव तुका ना जाल्यार जायना तितलें तरी लागीं यो तूं म्हाका परवडना रे तेश कोन म्हाका परवडना मागीर ना ना जायना तुमकां चर्ची को येन राव मागीर थिंगांसोन वोत्ता तुका हांव जाय जाल्यार जावपा ना ओके बरें तींग सांग कितल्या पावतलो तूं ना ना एटी एटी मु सांगलो न्हू तुंवें एटी लास्ट आतां तूं थिंग चलो न्ही आनी म्हाक कॉल करितलें आसा मार पावतलो तूं थिंगां सांग म्हाका बरें बरें चोया मागीर हें बी व्होरशी एटी आतां फिक्स आ एटी जालें काबार ओके बरें